आमच्या गांवान जर पळोवंक गेल्यार अशे खुबशे चेडे आहात चलयो आहात हांव आसा म्हाजेच एग्जांम्पल दिता तुमकां हांव तर म्हाका स्पोर्ट्स म्हटल्यार खूब लाग हांवें जाल्यार खूब अशें म्हणल्यार खूब तरेचे गेमी खेळ्ळे आमच्या गांवांत तर हांव अशें एकूच चली आसतलें जाका सगळें गेमी खेळपाक आवडटा जर हांव चेड्या वांगडा इनवॉल्व जावन गेमी खेळोंक शकता अशें म्हाका खूब आवडटा आनी म्हाका लायक सुद्दां स्पोर्ट्स सो हांव न्हू केन्ना ना म्हणिला कोणा आनी असो हांवें म्हाजोय मांग दवरलेलो आसा की हां बाबा हे चेडूं स्पोर्ट्सान सामकें बरें आसा तशें पळोवंक गेल्यार आनी खूब जाण अशें चले आहात जे आमच्या गांवान ते आतां बऱ्या पोस्टाक पी ई टिचर पी ई आनी अशें इंस्ट्रक्टर फिजीकल एज्युकेशन इंस्ट्रक्टर जाल्लेले आसा तरेतरेच्या स्कुलांनी कॉलेजींनी अशें तेंच्यांनी नांव कमयल्लें आसा आपलें तें खूब खूब म्हटल्यार खूब अशे मेहनतीन पावलेले आसा आनी थोडे धर तर कोचीस जाल्लेले आसा थोडे अशे एकेडमी ओपन केलां तेंच्यांनी थंयसर स्पोर्ट्स शिकयतात वॉलीबॉल शिकयतात फुटबॉल शिकयता बॅडमिंटन शिकयतात

खूब अशें बऱ्या बऱ्या तरेन तेंच्यांनी सगळें अशें केल्लेलें आसा आपलें नांव कमयलेलें आसा परतून ते अशे बऱ्या तरे पैकी क्लबांनी खेळटात आनी क्लबाचेय प्लेयर अशें जाणून दिलेलें आसा तेंच्यांनी हांवें म्हाज्या शिक्षणा खातीर तर म्हाजो स्पोर्ट्स स्कीप केलो मात हांव अशें खेळटा मात हांव चड कशें अशें वचूंक ना बट हांव स्पोर्ट्स आजुनूय खेळटा मात म्हाका आनी किदें वेगळें म्हाजें मन आसलें म्हणून हांवें दुसरोय कोर्स केलो मात स्पोर्ट्स इज मायर फस्ट प्रायोरिटी आनी मागीर फुडलें मात अशें की ना की कोणी अशें हें म्हाका फोर्स करूंक ना मात स्पोर्ट्सान म्हटल्यार सगळ्यांनी ना म्हाका कमयल्या ना न्हू चेडनी तर खूब कमयल्या आमच्या गांवान चडशें कांय जाण तर पी जर आहात थोडे इंस्ट्रक्टर आहात आनी किदें किदं आहा आनी अशीं स्पोर्टसां नां मळलेली आसा